हैल्लो हां जी बोलो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओह् फ्री मिलदा ओह् अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो कोई निं रेंज़ केह् ऐ एह्दी अच्चा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ